इंडियन वुमन दा इंडियन वुमन दा साढ़े साढ़े बिच्च बड़ा ज्यादा चैलेंज ऐ एह् साढ़े कन्नै अजकल कंधा कन्नै कंधा मलाइयै चलदियां पढ़ने बिच्च बी साढ़े कोला अग्गें कम्म करने गी बी कोई बी कम्म होऐ बचारियां बड़ा बड़ बड़ियां कम्म करदियां कदें कदें ऐसा होंदा कि कोई कोई कोई कोई जेह्की होंदी बेचारी कोई नेईं पढ़ी सकदी ते कम से कम घरा उं'दे आहलें उ'नेंगी पढ़ाना चाहिदा ते जियां जियां जियां जियां टैम अग्गे अग्गें बधदा जा दा उ'आं उ'आं गै वुमन जेह्कियां ऐ अच्छी तरक्की करा दियां न कंधे कन्नै कंधा मलाइयै चला दियां न इनें बचारियें गी बड़ी परेशानी दा ओह् बी करना पौंदा केईं बारी ऐसा होंदा कि जियां कोई वुमन ऐ बेचारी कोई घर दा सारा सिस्टम खराब होई गेआ ओह् घर बी सारा बचारियां संभालदियां रोटी बनाना बी रोटी बनांदियां सारे कम्म करदियां घरै दा बचारियां अग्गें अगर पढ़ना होऐ ते कन्नै कन्नै बचारियां पढ़दियां बी ऐ न जियां जियां टाइम निकलदा जा दा उ'आं उ'आं वुमन जेहकियां न सारे कन्नै कंधें कन्नै कंधा मलाइयै चला दी चला दियां ते जियां हून गौरमेंट गौरमेंट जाॅब करा दियां न कोई कोई कोई कोई हून स्पोर्टस बिच्च जा दियां साढ़े साढ़े जेह्का इंडिया दा नाम रोशन करा दियां बड़ी बड़ी ज्यादा तरक्की करा दियां न ते एह् एह् इक समाज आस्तै बड़ी शैल गल्ल ऐ जियां मोदी साह्ब ने वुमन गी ज्यादा बढ़ावा दित्ता अच्छे अच्छे जाॅब आप अपाॅर्चुनिटियां दित्तियां सब किश हर इक फैसीलिटी देआ दे न बचारे मोदी साह्ब ते एह् वुमन बड़ी ज्यादा तरक्की करा दियां न एह् स्कूलें स्कूलें वुमेन टीचर लग्गी दियां बैंक च लग्गी दियां न मतलब कि हर हर जगह शैल कम्म गै करा दियां न एह् घर होऐ घर संभालना होऐ जां जां बाह्र नौकरी करनी होऐ दो दोनो दोनो जगह बिलकुल स्हेई कम्म करदियां एह् अपना घर बी संभालना सब किश करना घरै आहले गी बी दिक्खना पौंदा ते फ्ही बाह्र जाइयै नौकरी करनी हैं शैल शैल पढ़ी लिखी दियां न अग्गें अग्गें पढ़ा दियां स्पोर्टस बिच्च जा दियां जियां स्पोर्टस बिच्च बी बड़ी शैल शैल अज्जकल अज्जकल क्रिकेट बिच्च बी बड़ा ज्यादा मतलब कि ध्यान देआ दियां पूर पूरी मेहनत कन्नै कम्म करा दियां न हर जगह हर जगह् दिक्खो जिद्धर बी जाओ उद्धर ही वूमेन सारी सारी जगह कम्म करा दियां कोई कोई कोई जिम्मेबारी करदियां घर दी जियां जियां मर्द लोक कम्म करदे न इ'यां गै कम्म करा दियां न ते एह् वुमेन दा जेहका ऐ साढ़ी सोसाइटी आस्तै बड़ा गै ज्यादा म्हत्तव ऐ एह् एह् भाई अग्गें पढ़ना होऐ भाएं किश बी करना होऐ सारे कोला ज्यादा अग्गें अग्गें अग्गें अग्गें न अज्जकल वुमेन जेहकियां न गड्डी चला दियां ज्हाज चला दियां न किश किश वुमेन पायलट बनी दियां किश किश वुमेन पुलिस दा नौकरी करा दियां न बड़े अच्छे अच्छे रैंक बिच्च बी हैन इ'न्दे बगैर जेहका ऐ ओह् साढ़ा कम्म नेईं चली सकदा साढ़ा वुमेन जेहकी ऐ जेह्कियां न एह् बड़ियां गै अच्छियां न जियां जियां टाइम अग्गें अग्गें बधदा जा दा बधदा जा दा इ'यां गै एह् तरक्की करदियां जा दियां न ते ऐजुकेशन बिच्च बी पढ़ने बिच्च बी बड़ियां ज्यादा लाइक न पढ़ा दियां कोई पी एच डी करा दी कोई किश करा दी अज्जकल फ्ही सारे अपने जेह्कियां जेह्कियां वुमेन न अपने अपने बच्चें गी पढ़ा दियां अग्गें अग्गें ताकि ओह् कोई तरक्की करी सकन ते शैल कोई नौकरी करी सकन शैल अपना सिस्टम कन्नै अपना घर बाहर चलाई सकन किश किश वुमेन ट्रेन चला दियां न किश पायलट बनी दियां न किश पुलिस बिच्च न हर हर जगह् हर तबके बिच्च जेहका जेह्का बी जाॅब गौरमेंट जाॅब जाब आपॅर्चुनिटी हर जगह् अग्गें बधा दियां